ॾखिण दिल्ली में स्वास्थ्य शेवाऊं सुठियूं आहिनि पर हुते जेका अस्पताल आहिनि मूलचंद अस्पताल आहे एम्स अस्पताल आहे सफदरजंग हॉस्पिटल आहे हिकिड़ो ॿियो बि आहे स्पाइन इंजरी जो हॉस्पिटल आहिनि त हॉस्पिटल त सुठा आहिनि गवरमेंट में व्यवस्था सुठी कई आहे हुते मौहल्ला क्लीनिक बि खुलिया आहिनि लेकिन उते न वॾे वॾे अस्पतालनि में ॿाहिरि जा माण्हू ॿे देश ॿिए प्रदेश जा माण्हू बि अचनि था हिन करे हिते जे लोकल माण्हुनि खे ज़रूरुत पूरी थी नथी सघे गवरमेंट त पंहिंजी तर्फ़ा कोशिशि कई आहे ऐं गवरमेंट चाहे त ॿिया आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खोले निजी हॉस्पिटलनि में बि जीअं हुननि खे ज़मीनू ॾियनि था घटि रेट में त थोरा मुफ़्त ओपीडी हले ॿिया नंढा स्वास्थ्य केंद्र खोलनि ऐं स्टाफ जी भरती सुठी कनि त दक्षिण दिल्ली में बि स्वास्थ्य सेवाऊं सुठी थी सघनि थियूं ऐं गवरमेंट पंहिंजी तर्फ़ा कोशिशि सुठी कई आ लेकिन वरी बि अञा ज़रूरुत आहे